बच्चा सब जो जाते हैं क्रिकेट खेलने के लिए अपना दरवाजे पे खेलते हैं सरस्वती स्थान में खेलते हैं दुर्गा स्थान में खेलते हैं अपना दरवाजे पे खेलते हैं बच्चा सब इधर उधर बहुत बदमाशी करते हैं बहुत बदमाशी करने के बाद समान सब इधर उधर फोड़ देते हैं फोड़ने इधर उधर फोड़ देते हैं बच्चा सबको डाँटते फटकारते भी गिर जाते हैं बच्चा सबको गिरने के बाद फिर अपना खेला खेला जाता है खेलने के बाद अपने फील्ड के बारे में बोलबो करते हैं तो खेलने के बारे में ये जानते हैं खेला क्रिकेट खेलने में बहुत मन लगता है बहुत मन लगता है बच्चा सबको अपना क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है अपना दरवाजे पे भी खेलते हैं सरस्वती स्थान में भी खेलते हैं न फिल्ड जहाँ है इस्कूल में भी जाते हैं खेलने के लिए अपना बच्चा ओ सब ये यहाँ से वहाँ तक सब बच्चा के साथ खेला जाता है दस बच्चा अच्छा लगता है खेलने में सरस्वती थान और दुर्गा स्थान फ़ील्ड पर खेलने के लिए जाते हैं क्या अच्छा लगता हैं बच्चा सबको मन लगता है खेलने में